हलो भैया आप ओला से बोल रहे हैं अरे भैया मैने कैब बुक करी थी और अब दस मिनट हो गए हैं मैं यही लोकेशन पे खड़ा हूँ दस मिनट से अभी आप कहाँ पे हो तो अपने दोनों की लोकेशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है में आपके पास में ही खड़ा हूँ आप आ जाओ ना यार थोड़ा जल्दी करो सीधा राइट लेके सीधा आना है आपको कहीं नहीं मुड़ना है राइट लेके सीधा आ जाओ आप मेरे पास पहुंच जाओगे में ओन दा रोड ही खड़ा हूँ थोड़ा जल्दी कर लो यार भैया मेर को कहीं पे जाना है इमरजेंसी में थोड़ा जल्दी करो कितना टाइम लग जाएगा आपको दो मिनट ठीक है भैया दो मिनट में आ ही जाओ आप